एह् डोगरी भाशा जेह्की ऐ साढ़ी एह् एह् अप साढ़ी अपनी मात्तर भाशा ऐ असें इसी जींदा रक्खना इसी अपने बच्चें गी सखाना इसी एह् नी ऐ कि अज्जकल दुइयां दुइयां भाशां चलै दियां कोई हिंदी चला दी कोई अंग्रेजी चला दी एह् नि असें अपनी डोगरी भाशा जेह्की ऐ अपने बच्चें गी बी इयै दस्सनी ते बोलनी बी ऐ ते होर दस्स इनें ई इनें अपने बच्चें गी पढ़ानी बी इयै ते डोगरी भाशा इक साढ़ी शुरू दी ऐ अस डोगरी लोक आं असें डोगरी अपनी जेह्के साढ़ी भाशा जेह्की ऐ इसी असें कायम रक्खना होर बच्चें बी इ'यै सखानी असें सखाना हां बच्चें बी असें डोगरी भाशा इक साढ़ी डोगरें दी इक अवाज ऐ इक इसी एह् खतम होई जा'रदी खतम होई जाने दी बजह् एह् ऐ कि गल्ल एह् ऐ कि इसी छुड़ना नी ऐ एह् डोगरी भाशा इक साढ़ी इत्थुआं दी मात्तर भाशा ऐ ते इसी असें बच्चें बी इयै सखानी बच्चें बी इ'यै दस्सनी डोगरी भाशा अपनी डोगरी बोलो कोई बी ऐ बच्चा कुड़ी ऐ कोई जागत ऐ कोई निक्का बच्चा कोई शुरू च अगर बच्चा जिसलै बोलदा गल्लबात करना शुरू करदा तां ओह् इ'यै असें डोगरी अपनी भाशा जेह्की ऐ एह् दस्सना जरूरी ऐ डोगरी च बड़े सारे जेह्के न डोगरी गी भुल्ला दे न एह् असें डोगरी अपनी साढ़ी भाशा ऐ डोगरी दी भाशा इसी भुलना नी चाहिदा एह् परिवार च बी इ'यै गल्ल दस्सनी लोकें लोकें बी इ'यै गल्ल सनानी ते अपनी भाशा जेह्की इसी कायम मतलब जींदा रक्खो इसी भुल्लेओ नेईं हैनी तो इसी ज्यादा बढ़ा बढ़ावा होना चाहिदा ज्यादा बढ़ावा देओ ते डोगरी जेह्की साढ़ी एह् मतलब जींदा रौह्नी चाहिदी तो ग्रांऽ अपने लाकै अपनै घरैं सारे एह अस आखने कि डोगरी बोलना चाहिदी बच्चें इयै सखाना चाहिदा पढ़ाई अलग अलग स्कूलें दियां पढाइयां जेह्कियां अलग अलग चलो ओह् ओह्दा नी ऐ लेकिन केह् ऐ अपने घरै असें इक बोली बोलनी एह् अपनी डोगरी सखानी बच्चें बी इ'यै सखानी ग्राएं दे लोकें बी इयै आखना कि अपनी डोगरी जेह्की ऐ इसी ढंगै तरीकै ने बोलना सखाओ बच्चें गी सखाओ होर बच्चें डोगरी जेह्की ऐ बोलना जेह्की ऐ दस्सी जाहग ताइयें बोली बोली सकदे होर भाशा दस्सुड़ी ते उनें उनें केह् बोलना उ'नें दस्सी जा डोगरी इयां बोलनी गल्ल कियां करनी जियां डोगरी जियां उर्दू दा लफज पढ़ना कोई इयां डोगरी बोलनी इक सिंपल डोगरी ऐ साढ़ी इक इयां सादी सादी डोगरी ऐ साढ़ी अस गल्ल जेह्की करने आं हर गल्ल कोई बी करने आं अस डोगरी च ही करने आं बिच्च कोई लफज आई जाह्ग ते ओह बक्खरी गल्ल ऐ ते हून डोगरी इक साढ़ी प्योर डोगरी ऐ ते बच्चें बी जरूरी ऐ औना आह्ला टैम ऐ जेह्का एह् जिस स्हाब दा डोगरी साढ़ी खतम होआ दी ऐ एह् अपने बच्चें इयै असें दस्सना चाहिदा के तुसें डोगरी डोगरी गै बोलनी डोगरी अपनी भाशा जेहकी ऐ ओह् नेईं छड्ढनी ते एह्दे आस्तै डोगरी कोई बी कम्म करने अस अस बच्चे अस कोई बी कम्म करने ते अस डोगरी च गै गल्ल करने कोई घरा दा कम्म होऐ कोई बाह्रा दा होऐ कुसै बलाना होऐ जां कुतै जाना होऐ खल्लै उप्परै जाना होऐ तां बी अस डोगरी च ही कोई गल्ल करने ते इयै असें जेह्की ऐ अपने बच्चें बी इयै पढ़ाना के डोगरी इसी नेईं छड्ढना डोगरी च ई गल्ल दस्सनी उ'नें एह् नी ऐ कि इद्धर उद्धर जे बो एह् नी अपनी डोगरी भाशा जेह्की ऐ इसी बच्चें बी इयै सखानी बच्चें बी इयै दस्सनी तो हून कोई बी गल्ल होंदी जेह्की तां कोई अंग्रेजी च करदे कोई हिंदी च करदे कोई ज्यादा हिंदी सखांदे ओह हिंदी मिकी दस्सो उनें डोगरी च गल्ल कराओ हिंदी उनें पढ़ाओ स्कूलै अपने घरैं बच्चें गी इयै एह् अपनी डोगरी सखाओ डोगरी जेह्की सखाना इक बड़ी जरूरी अच्छी गल्ल ऐ जेह्की जागतें डोगरी सखानी तो एह ऐ कि डोगरी अपनी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ इसी भुल्लना नी ऐ एह् नी ऐ के उनें दस्सनी डोगरी दस्सनी गै नी उ'नें डोगरी च ही गल्ल करनी उं'दा हा करानी एह सा उनेंई कोई दस्सग डोगरी कियां बोलनी ते तां ही बोलनी उनें उनें कोई होर भाशा दस्सगे उद्धरूं उनें केह् बोलना इस आस्तै जेह्की साढ़ी भाशा ऐ डोगरी भाशा इसी असें कायम रक्खना होर इसी असें बढ़ावा देना चाहिदा इसी छड्ढना नी ऐ डोगरी जेह्की ऐ डोगरी कल्चर किन्ने प्यारे लगदे अगर डोगरी बच्चा गाना गाना ई गाऽ इक ते किन्ना अच्छा होंदा गाना डोगरी च गाऽ पराने पराने बजुर्ग डोगरी दे अज्ज बी गा'रदे गाने अज्ज नमें जमाने कोई हिंदी फिल्मां आवां दियां कोई गाने आवा दे कोई अंग्रेजी च गाने आवा दे कोई हिंदी च आवा दे नेईं ओह् नी सखाने बच्चे डोगरी कल्चर जेह्का बड़ा मश्हूर ऐ होर चला दा बी होऐ औने आह्ले बच्चें बी डोगरी बोलने दा सिस्टम बी दस्सना गाना गाना सिस्टम बी दस्सना डोगरी गाना कियां ते डोगरी गाना बड़े बड़े अच्छे गाने गांदे लोक बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सिस्टम होंदा तो इस आस्तै डोगरी जेह्की ऐ एह् साढ़े आस्तै होर बच्चें आस्तै अपने जागतें आस्तै एह् बड़ी जरूरी ऐ जेह्ड़ी हौली जनरेशन जेह्की उ'नेंगी डोगरी इक बोलना ओह् सखाना जेह्की बड़ी जरूरी ऐ डोगरी इक ऐसी भाशा ऐ कि ओह् कुतै बी नेईं बोली जाई सकदी ओह् साढ़ै डोगरे साढ़े डोगरे ही बोली सकदे तो इस आस्तै हून आखन साढ़ै प्हाड़ी लाके डोगरी ही बोली जंदी ते असें अपनी डोगरी गी मिटना नि खतम नी करना ऐ इसी भलाना नी ऐ इसी असें कायम रक्खना इसी असें जींदा रक्खना डोगरी भाशा जेह्की ऐ एह् साढ़ी इक मात्तर भाशा ऐ तो ठीक ऐ